हाँ नमस्ते बताइए जी हाँ हाँ हमारा है यहाँ पे खोले हैं बताइए अच्छा बाइक तो हो जाएगा आपकाे

आप उसमें अगर अलग से सामान नहीं लगेगी तो आपका कम ही चार्ज में हो जाएगा अगर उसमें ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत है उसमें अगर सामान लगाना पड़ेगा तो समान का अलग चार्ज है मजदूरी अलग है उसको खोलेंगे बाँधेंगे तो सब कुछ अलग अलग चार्ज है न जैसे रहेगा उसपे डिपेंड रहेगा तो इंजन आपको बनवाना है तो हाफ इंजन का आपका वही दो हजार से पच्चीस सौ पड़ जाएगा और फुल का बनवाएँगे तो पाँच हजार से छः हजार पड़ जाएगा उसमें भी अगर समान ओमान अलग से लगेगा तो उसका भी चार्ज ऐ उसमें ऐड होगा ठीक है ठीक है तो तो आप उसको धुल कर लाएँगे घर से या हमारे पास सेंटर है तो उसको धुलवा लेंगे यहीं पर हाँ अच्छा हाँ तो वो धुलवाने का उसका अलग अलग चार्ज है उसका ठीक है तो उसी में ऐड कर देंगे ठीक है हाँ हाँ बढ़िया से होगा टेन्सन मत लीजिए आप वो तो बात तो सही है बहुत लोग करवाते हैं यहाँ पे सर्विसिंग ऐसी बात नहीं है ठीक है हर हफ्ते पर होता है अगर पैसा लेते हैं तो अच्छे से करते हैं हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा तो आप चला के देखिएगा कैसा चल रहा है वैसे आप हमको बताइएगा ठीक है आपका ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप हमारे यहाँ सर्विसिंग करवा रहे हैं इसके बाद लेकर जा रहे हैं तो अगर टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आऍंगी अगर आप ज़्यादा चला रहे हैं

वो नहीं वो चलाने के ऊपर डिपेंड है अगर कोई हाफ कलच अगर उसको चाप के उसको दबा कर चलाता है जानते नई हैं झटके से लोग उठाते हैं तो उससे क्या होता है क्लच प्लेट ओलेट कटता है तो ऐसे थोड़ा अगर अगर आप बचा कर रखेंगे अगर ज़्यादा भी चलाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है चलो ठीक है आप सर वहाँ पर आइए तो हम करवा देंगे ठीक है ठीक है बढ़िया से आप अगर चलाएँगे तो वो आप आपको पता चल जाएगा कैसी सर्विसिंग कराए हैं करे हैं हम ठीक है ठीक है आइए तब बात होगा ठीक है ठीक है नमस्ते